जेना कोनो पक्षी छै खोते लगबै छै लेकिन पक्षियोके लिए व्यवस्था करबा चाही की पक्षी आबै छै कतहु सऽ बैसै छै गन्दगी फैलेबाक नहि चाही पक्षीके रहबाक चाही अच्छा सऽ की कतौ बैसै छै उठै छै पक्षी कोनो कोनो जगह ई अयलै गन्दगी नहि फैलेबाक चाही ओकरो लेल सरकार लेकिन व्यवस्था करबाक चाही कि गन्दगी नहि होयबाक चाही कतहु बैसबाक नहि चाही गन्दगी भी फैलै छै कोनो घर छै देखै चिड़ै आबै छै मतलब कोनो नारियले गाछ पर अबै छै तोते आबै छै कतौ खोता भी लगबै छै खोतो भी देखै छै कि हँ खोता छै कतहु ओतए लेकिन ओकरो व्यवस्था होना चाहिए लेकिन व्यवस्थाक सरकारके ककरो जगह देना चाही कोइ भी जीब छै ककरो मारबाक नहि चाही कि कोइ भी बच्चा मारबे करतै कहतै आहा नहि मारियै बच्चा छियै आखरी ककरो जीब ने छियै लेकिन जीबके हत्या नहि करबाक चाहिए लेकिन ओकरो कतहु स्थान दऽ देबाक चाही कतहु बैसतै बैसबाक लेल दऽ देबाक चाही की कतहु बैसते बैसते तऽ आराम सऽ एकरा बैसा कऽ ओकरो स्थान दऽ देतै तऽ किम्हरो बैसल रहतै अखनो ककरो जीबे ने छियै ककरो बच्चा अखन छी जीबे जनावर छियै ओकरा बच्चा आखरी बच्चे ने छियै ओ ककरो भी बच्चा छियै हमरे जेना हमर बच्चा ओहिना ओ सबके बच्चा छी जीबे जनावर छै ओकरो आखरी जीब ने छै आहाँ सुनू आखिरी जीबके ओकरा हत्या कथी लए करतै एहि सऽ बढ़िऑं ओकरो कन्ठियो बैस कऽ दऽ दैतै कोनो व्यवस्था चिड़िये खाना बनेतै चिड़िऑं खाना दऽ देतै सरकार आराम सऽ चिड़ऑं खाना दऽ देतै तऽ आराम सऽ सब जीब जनावर बैसतै कि जीब जनावर जेना बैसतै जे हँ लोकके गन्दगी नहि फैलेबाक चाही घरमे कीड़े मकोड़ा पकड़ै छै कि ओकरा की जीब आबि कऽ कोनो बैस रहै छै आबि कऽ कंठियो ओतऽ सऽ हैग मुति दै छै की हेतै गन्दगी फैल गेलै तऽ नहि लेकिन गन्दगी नहि होबाक चाहिए नारियले गाछ पर छै तोते खोँता लगाबै छै अखन ओ पेड़के काटि देतै तऽ ओ खोता तऽ उजैड़ गेलै लेकिन नहि लेकिन ओकरा ओकरा लिये सरकारोके सोचबाक चाहिए की ओकरो जीबके आखिर जीबके आखरी कोनोमे जीब रहै छै जीबके ओकरा आखरी देतै तहने ने कतौ स्थान जे कि ओ अस असथी अथी रहतै आराम सऽ कतहु आराम जेना लोक कतहु अयतै तऽ जीबो बैसे छै आदमीयो बैसै छै कि हँ बैसलियै की हँ आशा छै कि हँ हमरो आरके एहिठाम स्थायी रूप सऽ देलकै बैसऽके लिए चिड़िये खाना बनैतै तऽ ओहूमे जीब जनावर दऽ देतै चिड़िऑं खानामे बैसतै आखरी ओहिमे तऽ जीब छै ककरो जीबके मारबाक नहि चाही कहतै कोनो जीब छै तऽ जीबके देखबाक चाही कि कोनो जीबके हत्या नहि होयबाक चाही लेकिन जीबके देखबा चाही कि जीब नहि आखरी ककरो जीब तऽ जीब ने छियै किया मारतै ककरो जीब के ओकरा स्थायी रूपसए दए दौक स्थायी सए रहतै